देखिओ सुपौलके मुख्य परिवहन छी अहाँके बता दी कि सड़क सड़क सँ अहाँसब आदमी जा सकैए आओर ओतऽ अहाँ ऑटो जे अइ ग्रामीण क्षेत्रमे ऑटो बेसी चलैए